जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे गोलाव जारिमिन थानायानो जाहैबाय बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियावहाय फालिबोगासिनो दङ आरो बे बाथौ धोरोमानो जोंनि बर' हारिनि मोनसे नंगुबै धोरोम आरो बे धोरोमखौनो जोंनि बर' हारिया दिनैसिमबो फुजिगासिनो दङ आरो बेखौ फालिगासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि धोरोमानो जाहैबाय बाथौ आरो बे बाथौ धोरोमखौ दासिमबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा मानिगासिनो दङ बर' हारियाव बाथौ धोरोमा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दङ जाय समनिफ्राय बर' हारिया हारि होननानै सिनायथि मोनदों बेनि सिगांनि समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियाव बाथौ धोरोमा दङ आरो बे बाथौ धोरोमखौ लानानै जोंनि बर' हारिया गोबां फोथायनाय दङ मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारियाव बाथौआनो मोनसे गेदेर मानिजाथाव धोरोम बेनिखायनो बर' हारिनि मोनसे गोलाव जारिमिन थानाय होननानै बुङोब्ला बाथौ धोरोमानो